मैंने अपनी पहली वस्तु सोशल मीडिया द्वारा मंगाई थी जो बहुत ही अच्छी थी वह एक स्माटफ़ोन था जो विंडोस ऑप्रेटिंग सिस्टम पर चलता था और वह मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसका आकार जो था वह बहुत बड़ा था और उसमें संगीत भी बहुत अच्छा सुनाई देता था और जो सबको पसंद आता था और उसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी थी कि उसमें तस्वीर बहुत अच्छी आती थी और जो चलाने में भी बहुत सरल होता था और जब भी उसको चलाया करता था तो एक बहुत अच्छी तरह से वह सरल तरीके से चलता था जो सबको पसंद आता था और सब उसको देख कर ऐसा पूछते थे कि यह कहाँ से लिया और कहाँ से तुमने ख़रीदा तो यह इसलिए मुझे वह मोबाइल बहुत अभी भी याद आता है और वह बहुत अच्छा था